भोट गिरबै खातिर पहिला बेरमे जाइ खातिर पहचान पत्रके जरुरी पड़ि जाइ छै

आओर मानि लऽ लाल बटन तऽ नीला बटन जे दाबल जाइ छै तऽ ओ भेलै बोट जे भी मानि लऽ पार्टीके देने छै जे भी छाप पर देने छै ओकर सामने बलामे नीला बटनके दाबि देने छै

जबतक ओ प्रक्रिआ नहि होइ छै तबतक तऽ भोट गिरबैके कोइ अधिकारिए नहि बनै छै आ ओकरा ओकरा बिना तऽ कोइ माने नागरिकतो प्राप्त नहि भए सकै छै एहि लए कऽ सबसे पहिले बी एलओके से मिलके पहचान पत्रके लिए आवेदन भरि कऽ आ भोटर लिस्टमे नाम जोड़बाबै खातिर बीएलओके सम्पर्क कए कऽ आ ओकरासँ पहिले ई प्रक्रिआ करऽ पड़ै छै पहचान पत्र भोटर लिस्ट

बिना पहचानके हँ तऽ वोट गिरबैके छै सबसे बड़ी बात छै भोट वोट बड़ी कीमती वोट होइ छै भोटके गिरेनाइ एकदम महा जरुरी होइ छै एहि लए कऽ भोट गिरबैके संबंधमे सबकिछुके विशेष ध्यान राखऽ पड़ै छै जे मानि लऽ हमरा वोट गिरेनाइ छै आ तऽ हमरा मानि लिअ जे भी आदमीके या पार्टीके वोट देने छै तऽ ओकरा अपना से चयन करऽ पड़ै छै चयन करिके अपने अंतर आत्मासँ अपन मत मतके द्वारा ओकरा प्राप्त कराएल जाइ छै जे ई ककरोसँ बोलैके अपन इच्छा प्रकट करैके चीज नहि छियै ई एहि संबंधमे अपना खुद सोचिके आओर ई वोटके गिरैके अधिकारी बनै छै